السلام علیکم ورحمتۃ اللہ وبرکاتہ میں عائشہ مدھوبنی بہار سے بات کر رہی ہوں جی میری بات عرفان جی سے ہو رہی ہے جی جی جو بجلی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں ہاں سر ہاں ہاں سر یہ نمبر یہ میری دوست نے دی تھی اچھا کیا سر آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ بجلی وبھاگ میں ای میل آنا تھا جی جی ضروری ای میل آنا تھا جو ابھی تک مجھے موصول نہیں ہوا ہے ہاں سر کیونکہ مجھے شک لگ رہا ہے کہ میرے ای میل کا پتہ صحیح ہے کہ نہیں ہے جی وہی چیک کرنا تھا ہاں ہاں ایڈریس جی ہاں موبائل نمبر بھی میری ساری ڈاکومنٹس صحیح ہے کہ نہیں ہے بس اسی لیے جی جی سر آپ موبائل نمبر اور سارا ڈاکومینٹس چیک کر کے بتا سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں جی تھینک یو سر ہاں ہاں ہاں موبائل نمبر یہی ہے ایگزیکٹلی جی جی

جی وہ بھی یہی ہے جی تھینک یو سر سر ایک بات پوچھنا تھا کہ بجلی وبھاگ کی طرف سے میرا ای میل ابھی تک کیوں نہیں آیا ہے کتنا دن چار دن کیوں سر کل نہیں ہو سکتا ہے اچھا کل ہولیڈے ہے

ٹھیک ہے سر تھینک یو سر